आंहा असे फंबाय दं बेबायदिनो आं आंनि फंबायखौ फरायनाय जाजानो लुबैयो मानो होनोब्ला आथिखालावथ' बादायलायनायनि जुग जायनो गोरोंसिन जानो हायो बेनो नाम मोनो आरो जाय नाम मोनजायैनि गोरों गोसो होनानै फरायो बिनिनो बिमा बिफायाबो गोग्गानाय मोनो बिमा बिफायाबो नाम मोनो बेबायदिनो गोसो होनानै फरायनांगौ दानि जुगाव बादायलायनाय जुगसो जि फरायनाया आरो बेबायदि फरायनानै जाहाते इयुनाव जोंहा जोंनि हारियाव गोबां आइ पि एस आइ ए एस फोरखौ गोबां खम नुनो मोनो बेफोरखौ जुदि आंनि फंबाया मोनोब्ला आंनि गोसोआव बहुत गोग्गानाय मोनगोन मानो होनोबा जोंनि हारियावबो बेबायदिनो सासे गोख्रों मानो होनोबा जोंनि हारिया गुबुन हारिजों नाख्रेबजानानै दं बेबायदिनो गुबुन हारिया जोंखौ बेदिनो नाख्रेबनायनि जाउनाव जों जोङो गावनि इयुन फारसे जेबो साननो हायै जायो बेबायदिनो जोंबो गुबुननि आथिं सिङाव थायालाबानो जोङो गाव गावनि फिसाज्ला एबा फंबाय बिब' बिनानावमोनखौ जोंबो गोसो होनानै फरायना थानो लुबैजायो बेबायदिनो गोसो जेखिनि गोसो होनानै फरायो बिथांमोनहाबो आंबो बेखौनो बुंनो सानो जायफोरा गोसो होनानै फरायो बिथांमोनहा गोसोहोनांगोन आरो इयुननि फारसे एबा न'खरनि फारसे एबा गावनि बिमा बिफाखौ सान्नानै फरायनांगोन जिउआव फरायनाय नङाब्ला जाया मानो होनबा फरायनायनि बागै दानि आथिखालाव गोबां गोबां टेकन'लजि ओंखारबाय जेराव जोंहा ए पि जि आबदुल कालाम सार दंमोन बिथाङा उन्दैनिफ्रायनो बहुत गोख्रों खस्थ' फरायबोनाय दासिम फरायै फरायै बिदिनो बिथांमोनहाबो जिउआव साकसेस जानो हादों बेफोरबादियानो सासे साइनटिस जानो हादों बेबायदिनो आंनि फंबायाबो बिदिनो ए पि जि आबदुल कालाम सार मोन बायदि जानो हायोब्ला आंबो आंनि जिउआव बहुत गोग्गानाय मोनगोन आरो न'खरावबो गावनि बिमा बिफाया जि अन्नाय फैगोन बेबायदिनो हारियाव बहुत जौगानाय फैगोन जाहाते जोंनि हारियाव बेफोरखौ नुनो मोनला दानि जुगाव जेखिनि नुदों बेबो हारिनि थाखाय मावनांगोन बेनोसै